मां हिक दफ़ो टेबिल टेनिस खेॾण में पर्टिसिपेट कयो हो प्रतिभाग कयो हुयो उन वक़्ति मां सोरन सालनि जी हुयसि उहो आज़मूदो मुंहिंजो सुठो न रहियो छो त ॾाढो ॾुखु थियो असां ॾाढे घट पोइंट सां हारिजी विया हुयासीं पर असांजे खेल जे मास्तर चयो कि इनखे खेल भावना सां खेॾणु खपे तव्हां खे दुखी न थियणु खपे अॻिते ॿी महिनत कंदव त तव्हां खे बि इहो टूर्नामेंट जीतण जो मौक़ो मिलंदो